हैलो के बाजै छियै के बाजै छियै अहाँ अच्छा बाजै के छियै अहाँ अच्छा हँ तऽ कोन फूल के गाछ लेबै अहाँ हँ तऽ अहाँ कोन गाम यऽ अहाँके घर कतऽ यऽ पहिले ई बताबू सुखपुर परैया तऽ हमर नर्सरी जे छै ने सुपौल ज़िलामे छै बुझलियै ओ जे महावीर चौक छै ने ओहिसॅं कनिटा आगाँ जायब ने हमर नर्सरी छै तऽ हमरा पास कोन गाछ लेबै अहाँ से गुलाब के लेबय बीस टका परत अहाँके गुलाबों फूल छै ने ओहिमे सब रंग के छै जेनाकि लाल ललका उज्जरका आओर की कहै छै गुलाबी कलर के सब कलर के हमरा लग छै बीस टके गुलाब के जे गाछ यऽ हम अहाँके कहलिय ने बीस टका कहलौं ओहिमे सब कलर आओर कोन चीज के गाछ लेबै अहाँ लताम के गाछ पचास टका परत अहाँकेॅं पचास टका अहाँ कए गो गाछ लेबै से तऽ अहाँ जादा लेबै तऽ कम कए देबै नहि तऽ एगो दूगो लेबै तऽ हमरा नहि बचत हम नहि कम कए सकै छियै

से नै भै सकै छै हमहुँ तऽ बाहरसॅं मंगबै छियै भाड़ो खरचा लागै छै हमरा मॅंगबैमे अहाँ जादा मात्रामे लेबै तऽ हम कए देब तीन चारि पाँच गो तऽ हम कम कए देब एगो दूगो लेबै तऽ कम नहि हैत हमर ई दुकान आ आठ बजे खुलि जाइ छै भरि दिन खुलले रहै छै चारि पाँच पाँच बजे साँझ के बन्द कए दै छियै कियाकि हमहुँ जे छै ने रेंटे पर अभी आम के सीजन छै ने तऽ आमो के गाछ सब राखै छियै सब आम के फल मतलब नर्सरी मे हमर सब गाछ छै कठहरके आमके लीचीके जे चीज़के भी गाछ लेबै ने सब चीज़ छै हमरा पास अहाँ लेबै कोन चीज़ के अहाँ आयब कब इ बता दियौ हमरा

अच्छा आम अच्छा आम मे कोन चीज के गाछ लेबै मालदह के लेबै हँ आममे मालदह के छै जरदालू गुलाबखास कलकतिया सब आम यऽ हमरा पास कलकतिया दू सए टका परत गाछ के कम कए देबय अहाँ लेबै तब ने आ दू सए परै छै ने अहाँ दू गाछी लेबै ने तऽ हम अहाँके तीन सए पचास टका लगा देब नहि ठीक छै एहिसॅं कम नहि हैत हमरो आर के इतना महँगे लाबै छियै हमरा आरके थोड़े ने उगबै छियै बाहरे सॅं लाबै छियै ठीक छै राखै छी अहाँ आबि कऽ लैके हेतै तऽ कहलिए अहाँके लैक हैत त काल्हि आबि जायब अभी राखू ग्राहक सब छै दुकान पर भीड़ छै